हम अपना मित्रमण्डलीके साथ धर्मनुरागी लोकनिके साथ हमसब घूमऽके लेल जाइ छी जाहिमे मुख्य रूपसँ काशी विश्वनाथ बाबा देवघर माता जानकीके जन्मस्थली जनकपुर धाम अपना समस्त मित्रमण्डलीके साथ ही हम घूमऽ फिरऽ जाइ छी